संनाय समाव जों थाै साराय

बाहायनाय जायो जेरै ओंखाम संनो थाखाय जोङाे कुखार थाै आरो ओंख्रि संनो थाखाय जोङाे साराय थाै बेसोरखौ बाहायनाय जायो आरो संनाय टाइमाव गुदुं जानायखाय जों आखायजों बाहायनो हायै जानायलाय जोङाे ओंख्रि ओंखामखौ एरनो थाखाय खोस्लि सामसफोरखौ बाहायनाय जायो बिबदिनो जोङाे माखासे मुवा बेसाद बाहायनाय जायो जेरै संखांनाय ओंखाम ओंख्रिफोरखौ जानो एबा संनाय समाव संख्रि नांना नाङा एबा गोथाव जाना जायाखै बेफोरखौ साखिनो थाखाय जोङाे सामसफोरखौ बाहायनाय जायो थिख बिदिनो संनाय समाव थाै साराय बेफोरनि हेफाजाब गैयाब्ला जोङाे ओंखाम ओंख्रि बेफोर गासै बुस्थु फोरखौ जोङाे संनो हानाय नङामोन एबा संनानै जानो हानाय नङामोन मानो होनोब्ला गासैनिबो हेफाजाब लानानै एबा ज'खालामनानै जोङाे संना गासैजों मिलाय होना जोङाे जानाय जायो एबा संनानै जानाय जायो जेरै ओंख्रिनि थाखाय थाै साराय बेफोराव जोङाे ओंख्रि संनाय समाव जोङाे एरनो थाखाय खोस्लि आरो जोङाे साखिनाय समफ्राव एबा जानाय समफ्राव जाेङाे सामस आरो ओंख्रि लानो थाखाय जोङाे खुरै लोंनो थाखाय गिलास थिख बेसोरखौ जोङाे बाहायनाय जायो मानो होनोब्ला मानसिनो गोनां जानाय बेसादफोर संनाय खावनायाव गोनांथि जानाय जेरै थाै साराय कुखार थोरसि गिलास खुरै सामस थिख बिदिखौ जोङाे गावनि गोनांथि जानाय आगजु एबा मुवा बेसादफोरखौ गावनो गाव बायना बा सोरजिना लाखायो बेनिखायनो जोङाे संनाय टाइमाव जि बुस्थुवाव सङाेब्ला मोजां जागोन बिखौ गावनो गाव नायनानै संनाय जायो